سینٹرل دہلی ضلعے میں جو آب و ہوا ہے وہ کافی آج کل جو ہے گرم ہے درجہ حرارت کبھی بڑھ رہا ہے ایک ایک ہیومس والا موسم ہے بارش بہت کم ہوئی ہے پہلے کے مقابلے کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا تھا اس میں لگاتار چار چار دن تک بارش کا تاتا بن جاتا تھا ویسی بارش نہیں ہے خیر سیلاب کا تو بہت کم ہی ہوئی ہے نہیں ہوا ہوا خشک سالی وغیرہ کا سامنا نہیں کرا ہے اور جو جہاں تک کا تجربہ میرا ہے تو موسم میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے کہ بارش میں کمی گرمی میں زیادتی وغیرہ ہے اس طرح کی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں